हम चाहै छी की घरमे रहिकऽ हमर बेटा आओर हमर बेटी आओर हमर भाय पढ़िकऽ गाँवके खूब नाम रौशन करै आओर गाँवके नाम कहै रौशन होइ आओर जे फलाँके बेटा आओर फलाँके भाय एते पढ़ल छै आइ काल्हि तऽ देखै छियै जे पढ़ल रहै छै तकर कते वैल्यू सन रहै छै आओर जे मूर्ख रहै छै तकरा देखै छियै आइ काल्हिके युग जमानाके अनुसार पढ़ल लिखल ओकरा अपना लगमे ठाड़ो नहि हुवे दै छै हँ हमहुँ चाहै छी हमरो मनमे लालसा अइ जे हमरो बेटा बेटी खूब पढ़े आओर खूब लिखै आओर हमसब नहियो पढ़ल छी तऽ होइए जे बच्चा सब पढ़ै आओर गाँवके नाम रौशन करै अपन बाबाके नाम रौशन करै अपन माता पिताके नाम खूब रौशन करै